आङो कलेजआव थाङो बिजाब बाख्रियाव आरो कलेजआव थांनानैनो जों फरायहैयो गुबुन गुबुन बिजाबखौ जों नायनानै फरायनाय जायो आरो आंहा न'आवहाय बिदिनो पारस'नेल बिजाब बाख्रि दं बिदिनो मरेल इंलिस आरो गुबुन गुबुन बिजाब दं बेबायदिखौ आं फरायो आरो बिदिनो कलेजआव थांनानै जों गुबुन गुबुन बिजाबखौ फरायनाय जायो बिदिनो गोबां नलेज लानो आरो जों बिदिनो जोंनि कलेजनि लेखाफोरखौबो जों फरायनाय जायो बिदिनो जों मा मा बिदि साबजेक्ट लादोंमोन फरायजोबो साइन्स बिदिनो इडुकेसोन बिदिनो एम आइ एल साबजेक्ट इंलिस साबजेक्ट बिदिनो जों फरायनाय जायो फिल'सफि बुक बिदिखौहाय जों फरायहैनाय जायो बिजाब बाख्रियाव थांनानै आरो न'आवबो गोबां गुबुन गुबुन बिजाब फरायो बिदिनो मरेलफोर बिदि नभेलफोर जों फरायनाय जायो गोबां लेखाफोरखौहाय